नमस्ते मैम

जी नमस्ते मैम कान्ति शिवा टॉकीज़ से बात कर रहे हो मैम मुझे किसी की भाई किसी की जान वाला सो देखना था मूवी तो मुझे टिकेट्स मिल जाएगी मैम तीन टिकेट्स मैम मुझे बारह से तीन वाला सो देखना था मैम आज ही के लिए मतलब कल दोपहर में बारह से तीन वाला मैम जमा दीजिए न कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा ले लीजिएगा मैम इतने पैसे तो ज़्यादा हो जा रे ना तीन सौ रुपये डबल ही बोल रहे आप तो वैसे तो डेढ़ सौ रुपये ही लगती है टिकिट मैम इसलिए इसलिए तो देखना है मैम करवा दीजिए न थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे ले लीजिएगा मैम ऐसा कीजिए आप एक सौ साठ रुपये एक सौ सत्तर रुपये ले लीजिएगा लेकिन करवा दीजिए जी मैम तो हो पाएगा या नहीं मैम जी मैम आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए कर लीजिएगा जी मैम मुझे तीन ही टिकटें चाहिए थी जी जी जी जी धन्यवाद मैम मैम आप एक सौ साठ एक सौ सत्तर ले लीजिए न तीन टिकेट पर ढाई सौ रुपये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है जी मैम ठीक है मैम आपका करवाइएगा फिर इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा जी धन्यवाद